हेलौ नोंथाङा गौहाटि इउनिभारचिटिनि बर' डिपार्टमेन्टनि स्टुडेन्टना अह नोङो बर' हारिनि काल्सारनि बागै माखासे खिन्थानो हागोन्ना औ औ औ बर'नि

औ औ औ औ औ

आरो गान्नाय गान्नाय जोमनायनि बेलायाव औ

औ औ औ औ दा बे समाव उनाव रायलाय बावनोसै नांगौ जायोब्ला उनाव रायलायबावसै लोगो हमनानै